म्हाका हांव काणकोणच्यान उलयता संतोशी म्हाका हांव पयली भायर आसतालें आतां हांव गोंयान येयलां आनी म्हाका मिरामार बीच वचपाक जाय म्हणल्या म्हाका दोन दिसां खातीर गाडी जाय आशिल्ली आयज सकाळचें आयज सकाळचें तुमी इकरांक अशें पावपाक शकतलें आं मागीर तूं इतलें इतलें पूण हें खुबूच जालें ना आतां तें आमी भायर आयकला ओला म्हणून कितें कितें आयला खंय न्हू आनी तुमी इतलें घेतात ते सुद्दां कमी घेतात दिसता आतां तुमी करपाक शकता न्ही आतां म्हाका जर काणकोण ते मिरामार वचपाक दोन हजरा भितर जावचें ना कांय म्हणटा हांव

हय विचारात न्ही कित्याक आमकां इतलें म्हणल्यार आमकां तें मागीर चड कशें दिसता खुबूच सांगता तुमी कशें दिसता आमकांय म्हणून मातशें हें जावंक जाय न्हू दोन दिसा खातीर हय जावपाक शकता तूं बी टायमार हय तुमका आमकां सगळ्यो प्लेसीस दाखोवपाक जाय आं कित्याक आमचीं ती आमीं भायलींय तीं येयल्या आमच्या वांगडा आनी तीं सगळें सारकें पळोवपाक सोदता मिरामारचें तें एक्कूय जागो तीं सोडचें ना तुमका मात्शें पासियेसूत काडची पडटली आमी आठ जाणां आसतलीं मागीर इनोवाच हाडात सगळीं जावपाक जाय न्हू एकाच गाडयेन आतां इनोवाचें कशें पयशें सेम रेट बरें बरें